मेरा नाम रमेश प्रसाद मैं ग्राम रदा पोस्ट बबुरी जिला चंदौरी का रहने वाला हूँ मुझे इस सरकार में अभी तक कोई वकील या पुलिस या पंचायत या तहसील के अधिकारियों से अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही मुझे कचहरी का कोई चक्कर लगाना पड़ा है चाहे जमीनी विवाद हो या कोई फौज़दारी ही हो या कोई फौज़दारी हो कोई परेशानी हो मुझे अभी तक कोई कोर्ट कचहरी तक बढ़े नहीं इस सरकार में इस नौ साल की सरकार में इसलिए मैं इस सरकार से बहुत ही खुश हूँ और ये सरकार में चले अनेक प्रकार के सुविधाओं का नाम हम लोगों तक पहुँच रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं और इस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को हम लोग फिर से पूरे भारत में दोबारा बनाना चाहते हैं और मेरा लोगों से गुजारिश है कि इस सरकार को वोट करो और भ्रष्ट भरत भारत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाओ और नहीं तो फिर हमें कितना परेशानी झेलना पड़ता था थोड़ी थोड़ी बातों पे पुलिस प्रशासन से कोर्ट कचहरी वकील ग्राम पंचायत या तहसील के इतने चक्कर लगाने पड़ते थे कि हम लोग परेशान हो जाते थे इसलिए हमें यही सरकार फिर तिबारा चाहिए क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और कुछ नहीं चाहिए इसमें बहुत लोग खुश हैं हमारे गाँव के नागरिक भी खुश हैं इसमें सारी सुविधाएँ मिल रही हैं चाहे पढ़ने वाले बच्चों से ले कर बुज़ुर्गों तक इसलिए हमें फिर यही सरकार चाहिए क्योंकि नो भ्रष्टाचार नो करप्शन सिर्फ बी जे पी सरकार